आबादारिफोरनि थाखाय आबाद मावनायाव दैनि गोनांथि दंथारो आरो

सासे आबादारि हिसाबै बै दैखौहाय माबोरै जेब्लायबो मोननो हायो बेखौ नाजायो दा बेनि थाखाय आबादारिफोरा गुबुन गुबुन दैनि फुंखाफोर सोरजिनो नाजायो दा मोनसेया जाहैबाय मिथिंगायारि आरो माने मिथिंगाजों सोमोन्दो गोनां नेसारेल जेन'बा जोंनाथ' गामियाव मोनसे बिलो दं बे बिलोआव हाय दैया ज'मा जानानै थायो आरो दैलांआव ओमफ्राय बै बिलोनिफ्राय मोनथाम जाम्फै खालामनानै आबादथिलियाव लांनाय जायो ओमफ्राय बे जाम्फैजोंनो जाम्फैजों बोहैलांनाय दैखौनो गासै आबादथिलियाव हाय राननानै लानाय जायो आरो बे मोनसे फुंखा जाहैबाय आरो मोनसेया मा दुब्लि बारियावहाय

खुरनानै दोनो आरो दै बोखोनो थाखाय ओमफ्राय दुब्लि बारियाव खारेनथ' मोनहास'आ ओंखायनो आगोलनि समाव सेल' मिसिनजों हाय बोखोयोमोन नाथाय दा

सलार लगायनानै बोखोयो आरो दा बिबो मोनसे फुंखा जाहैबाय आरो मोनसेया मा बर' न'खरफोराव जोंनि गामियाव फ्राय गासै न'खरफोरावनो फख्रि दङ ओमफ्राय बै फख्रियाबो मोनसे दैनि फुंखा होननानै जों बुंनो हायो आरो मानोना दैलां बोथोरावहाय दैखौ बोखोयो ओमफ्राय माने दैया ज'मा जायो ओमफ्राय मेसें बोथोराव बै फख्रिनिफ्राय दैखौ लानानै आबादथिलियाव बाहायनो हायो आरो